जी नमस्ते आपके यहाँ से हमें सीमेंट चाहिए अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाला सबसे अच्छी सबसे अच्छी कौन क्वालिटी है सबसे अच्छी जैसे हमें घर बनाना है हमें घर बनाना है जेने अच्छी मज़बूती घर में आना चाहिए जी हमें चाहिए कम से कम बीस बोरी तक उसका क्या रेट है अच्छा लेकिन

उसमें मज़बूती तो अच्छी रहेगी ना हाँ यह ठीक है तो भाई मज़बूती के लिए आप से बोल रही हूँ क्योंकि अब क्योंकि हमें घर बनवाना है तो अच्छा ख़ासा जैसे चाहिए सीमेंट वही मैं सोच रही थी कि सबसे अच्छी सीमेंट है आपके यहाँ हाँ वही उतनी पड़ी रहेगी तो ठीक है लेकिन क्या आप ज़्यादा नहीं बता रही हो हाँ मतलब सब सीमेंट में वही ठीक रहेगा ना हाँ तो हाँ तो हमें बीस बोरी चाहिए ठीक है तो उसका आप रेट वेट लगा कर बता दीजिएगा हाँ वह तो जो हमें करना है वह तो मैं करूँगी लेकिन आप ही कुछ कोशिश उसमें करिएगा हाँ फिर ठीक जी नमस